सितारों के बारे में मेरे ऐसे कई सारे पसंदीदा मिथक एवं कहानियाँ हैं जैसे कि सितारों का ज़मीन पर आना यू सितारों का टूटकर गिरना ऐसा माना जाता है कि जब सितारे टूट कर गिरे जमीन कि ओर गिरते हैं तो उस दौरान जो कोई व्यक्ति उन सितारों को देख कर के कोई भी इच्छा पूर्ति की संभावना रखता है या फिर किसी भी इच्छा की करता है तो उसे सदा ही वो चीज़ बहुत ही आसानी से एवं सफलता से बिना संघर्ष किए ही प्राप्त हो जाती है या मेरी सबसे पसंदीदा मिथक कहानियों में से एक है सितारों के बारे में